पहिलुका जमाना छलय हन हउएह की कहै छै पहिले हउएह पहिले जमाना छलय जरना काठीपर भनसा भात करै छलियै बनबै छलियै घ अङना घर बहारै छलियै बर्तन धूऐत छलियै खाना बनबै छलियै दालि भात भुजिया जे होइ छलय सभ बनबै छलय आबक आबक जमानामे गैस चललै हन आब लोक गैसपर भनसा करै छै आब गैस अब पहिले चललै सिलौट लोड़ही ओहिपर लोक मसाला पीसय आबक जमानामे चललै हन हउएह अथि मिक्चरपर मिक्चरपर बनबै छै खाना खाना उना खिआ कऽ बच्चा सभकेँ बच्चा सभकेँ पढ़बै छियै खिआ कऽ आ रखै छियै बच्चा सभकेँ बाल बच्चासभ